گڈ ایوننگ سر جی آپ ٹیکسی ایجنسی سے بات کر رہے ہیں سر جی سر جی پرسوں ہم نے اپنا ٹیکسی بک کری تھی جی سر جی جی میں ضلع سہارنپور سے بات کر رہا ہوں جی سر جی جی جی میں نے پرسوں کو جو ٹیکسی بک کری تھی اس میں میں نے اماؤنٹ جو دیا تھا وہ میں نے آن لائن پیمنٹ کی تھی جی سر جی لیکن کسی وجہ سے مجھے اس کو کینسل کرنا پڑ گیا تھا سر جی تو وہ اماؤنٹ ابھی دو دن ہو گئے میرے پاس ریفنڈ نہیں ہوئی ہے جی سر جی آپ اس کو چیک کر لیں جی سر

جی سر دو دن ہو گئے ہیں ابھی تک میرے پیمنٹ ریفنڈ نہیں ہوئی ہے جی سر جی چوبیس گھنٹے اور لگیں گے جی سر جی ویسے تو میں نے آن لائن ہی پیمنٹ کی تھی اور جب ٹیکسی کو کینسل کی جاتی تو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے پیسہ ریفنڈ جی سر جو کہ ابھی تک نہیں آئے ٹھیک ہے سر میں چوبیس گھنٹہ اور انتظار کر لیتا ہوں چوبیس گھنٹے کے بعد اگر ہو جاتا ہے تو بہتر ورنہ میں آپ کو دوبارہ کال لگاؤں گا جی سر جی ٹھیک ہے سر میں چوبیس گھنٹہ اور انتظار کرتا ہوں اگر نہیں ہوتا تو میں دوبارہ آپ کو پھر آپ سے رجوع کرتا ہوں جی سر جی سر خدا حافظ